میں نے تو کبھی کسی غیر ملک میں سفر بک کر کے کرنے کے لیے رائڈ شیئرنگ خدمات کا استعمال نہیں کیا ہے لیکن چوں کہ باہر دیش مثلاً سعودی دبئی وغیرہ وغیرہ جگہوں پر ہمارے اعزا رشتےدار اقارب رہتے ہیں اور انہوں نے جو ہمیں اپنے واقعات سنائے اور ٹیکسی کے معاملات بتلائے اور سفر کے حالات انہوں نے جو مجھے سنائے میں ان کی باتوں کو شیئر کر رہا ہوں بتلا رہا ہوں کہ ٹیکسی وہاں کیسی ہوتی ہے وہاں کا ٹیکسی کا ڈھانچہ کیسا ہوتا ہے وہاں سفر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے سفر کیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں یکے بعد دیگرے جو واقعات انہوں نے مجھے سنائے وہ میں بتلانے کے لیے جا رہا ہوں ہوتا یہ ہے کہ اپنے ہندوستان کے مقابلے میں وہاں کی جو ٹیکسیاں ہوتی ہیں وہ سمجھ لیجیے یہاں کے بہت بڑے بڑے جو کار ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے باہر کے دیش کی جو ٹیکسیاں ہوتی ہیں اور ان ٹیکسیوں میں بہت ساری سہولیات فراہم ہوتی ہیں ان ٹیکسیوں میں بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اور ان ٹیکسیوں میں جو ہے بڑی اچھی چیزیں اور کارآمد چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری جو بات بتلائی گئی ہے کہ اپنے انڈیا کے مقابلے میں وہاں کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ بائیں سائڈ ان کی سیٹ ہوتی ہے بائیں سائڈ اس کا ہینڈل ہوتا ہے اور وہاں گاڑیاں جو ہیں بہت تیز رفتار میں چلتی ہیں اور جو شیئرنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہاں شیئرنگ بھی چلتا ہے چوں کہ اپنے ہندوستان کے مقابلے میں وہاں قیمت زیادہ ہوتی ہے تو چوں کہ وہاں سفر کرنے کی قیمت تو زیادہ پڑتی ہی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ساتھ میں سفر کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کرایہ کم لگ جاتا ہے اور دو لوگ مل کر کے جو ہے ایک اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کے مقابلے میں یہاں ک ٹیکسیوں کے مقابلے میں جو ہماری روایتی ٹیکسیاں کہلاتی ہیں وہاں کی ٹیکسیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں دکھنے میں بھی اچھی ہوتی ہیں اور وہاں کے جو ہے اندر بیٹھنے میں جو ہے ایسیاں بھی لگی ہوتی ہیں اور گاڑیوں میں جو ہے بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں اور بہت سارے فوائد ہوتے ہیں ان ٹیکسیوں میں مثلاً ہمارے یہاں کی ٹیسکیوں میں عام طور سے ایسیاں نہیں ہوتی ہیں وہاں کی گاڑیوں میں ایسیاں لگی ہوتی ہیں یہاں کی گاڑیوں میں جو ہے شیسے وغیرہ اتنے صاف اور مضبوط نہیں ہوتے ہیں وہاں کی گاڑیوں میں جو ہے شیسے صاف ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں اور سامان بھی جو بھی اس میں لگا ہوتا ہے وہ چمکدار اور ٹکاؤ اور بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں یہاں کے مقابلے میں